हाँ नमस्ते नमस्ते जी सर हिंदी के हम सिंगर हैं अच्छा अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू कहाँ पर सुने थे जो ओह अच्छा अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यार ऐसा नहीं है चलिए गाना आपको अच्छा लगा ना अरे मैथली का मैथली का तो बातें छोड़िए मैथली का हम लोगों के एरिया में इतना मैथली का मतलब प्रोत्साहित मतलब इतना ज़्यादा है कि सोचिए मत मतलब मैथली में मतलब मैथली का गाना मैथली का मुंडन का गाना ये सब सुनने में विवाह का गाना ये सब मैथली का तो प्रचार बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा चल रा है हाँ मैथली का गीत सुनने में हाँ वो बात तो है लेकिन हम लोगों संस्कृति में जो है सो मैथली का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है हम लोग गाँव घर में जो गाँव घर ले गाँव घर से हम लोग बिलोंग करते हैं तो मैथली का जो है ना बहुत ज़्यादा अथि है लेकिन हम लोग हम लोग नवादा गाँव से हैं दरभंगा ज़िले के बेनिपुर प्रखण्ड में हाँ जी मैथली हैं जी सर लेकिन हम हिंदी गाना गाते हैं लेकिन हम मिथलांचल से बिलौंग करते हैं हम को गर्व है कि हम मिथलांचल से हैं सर लेकिन जी सर जी मदद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ट्रिक देंगे आप मिलिएगा तो बिल्कुल ट्रिक देंगे काहे ना देंगे आप से भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम आप से मैथली सीख पाएँगे बिकॉज़ हम मैथली मैथली मिथलांचल का हम रहने वाला अगर हम मैथली गाना एगो दुगो नहीं गाएँगे तो फिर मेरा जो मतलब फॉलोवर अथि और सो है वो निराश हो जाएगा इस लिए हम आप से भी मैथली सीखने का कोशिश करेंगे हम आपको हिंदी सिखाएँगे कि जी अभी कहाँ रहते आप हाँ आप यूट्यूब अभी चलाते हैं अच्छा जी आज हम सर्च करेंगे आपके नाम से रंजन सिंघ के नाम से ठीक है मैथली मैथिलीय गाना गाते हैं ना अच्छा बहुत अच्छा आज हम खोलेंगे मोबाइल जाएँगे ना घर पर शाम में फ्री हो कर आपका मतलब युटुब पर आपका चैनल सस अथि खोजेंगे उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे और सुनेंगे भी गाना सब और उससे हम को भी सीख मिलेग कुछ हम भी मैथली का प्रयास करेंगे जी जी जी सर जी मैथली हिंदी भी अगर मिल जाएगा तो फिर आप समझबे करते हैं यस यस यस सर ठीक है ठीक है धन्यवाद